ओइ मा होनो आदा आङो स्कुलनिफ्राय मोनसे मैखुन बानायनायनि माबा फैदोंमोन नालाय प्रजेक्ट ओमफ्राय दा नोंखौ आदाखौ बानायो होन्नानै मोन्थिदोंमोन नालाय दा माबोरै बानायो एसे खोन्थाहरनो हागोन ना औ दे दे दे ओं जिगाबाथ' दंमोन न' खाथियाव दङ बेखौसो लायनानै बानाय नांगोन जिगाब नांगौबा लायनांगोन ओं ओं

औ औ ओं औ औ औ औ दङ औ औ ओं

ओं ओं ओं

ओं ओं दे दे होमबा जासिगोन दे औ औ रोंबाय दे जासिगोन दे